असांजे भारत में हवा पाणी ॾाढो बढ़िया आहे ॿियनि देशनि में बि हवा पाणी हर जॻह अलॻि अलॻि हूंदो आहे कोई बि देश में हिकु जहिड़ो हवा पाणी न हूंदो आहे जीअं कश्मीर में वधीक थधि पवंदी आहे वधीक बर्फ किरंदी आहे उहा ई ब्यास में वधीक थद किरंदी आहे ऐं असांजे भारत में वधीक गर्मी हूंदी आहे जीअं चारि महीना गर्मी हूंदी आहे चारि महीना थधि हूंदी आहे ऐं चारि महीना बरसात पवंदी आहिनि हर हिकु वातावरण लाइ असां हुन लाइ तयारु रहींदा आहियूं जीअं थधि में असां स्वेटर कंबल इहे सभु कढी रखंदा आहियूं हूअं ई गर्मियुनि लाइ असां कूलर पंखा हे सब चीजू वठंदा आहियूं बरिसात लाइ असां रेनकोट वठंदा आहियूं ईअं ई हर हिकु देश में अलॻि अलॻि वातावरण हूंदो आहे हर हर अलॻि अलॻि हवा पाणी हूंदो आहे हुन जे हवा पाणीअ जे लाइ सभु चीजू हर कोई वठी रखंदो आहे